अॼुकल्ह काफ़ी ऐप्स पियूं थियूं हलनि जीअं वॉट्सप फेसबुक त असां वॉट्सप ते हिकु ॿिए खे काफ़ी सुञाणे था सघूं ऐं अ वीडियो कॉल कयूं त बिल्कुलु लॻे ई न थो की असां परे वेठा आहियूं ऐं हिकु ॿिए खे मैसेजिस करणा मोकिलाइणु ॻाल्हाइणु ऐं बडे वग़ैरह विश करणु त असां हिकु ॿिए सां हिन में जुड़िया पिया आहियूं ऐं कई फ़ाइदे वारियूं शयूं वीडियो वग़ैरह अचनि था उन्हनि खे असां ॾिसूं था पिया कई सुठा भजन संगीत सभु को हिकु ॿिए खे मैसेजेस थो मोकिले त उहो पढ़ी करे माण्हू सुठो आनंदित थो थिए पियो ऐं ईअं ई फेसबुक बि इअं ई आहे जो हिकु ॿिए सां जुड़िया पिया आहियूं उन्हनि जी फोटोज़ वग़ैरह उनमें असां ॾिसी था सघूं पिया हिकु ॿिए खे विश कयूं था ऐं कई ॻाल्हियुनि में असां हिकु ॿिए सां जुड़िया पिया आहियूं ईअं लॻे ई ईअं थो लॻे की असां हिकु ॿिए सां आसे पासे में वेठा आहियूं हितां ई शयूं जेके आहिनि असांखे ख़बर न आहिनि उहे असां काफ़ी शयूं इन ऐप ते वञी करे ऐं ॾिसी था सघूं पिया काफ़ी सुठी जानकारी हासिलु कयूं पिया था इन्हनि जे थ्रू जेकी शयूं असांखे अॼु ताईं ख़बर बि न आहिनि उहे शयूं बि असांखे हिननि जे थ्रू ख़बर पवनि थियूं ऐं ॿियो जेको स्माटफोन आहे उन जा के फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान बि आहिनि फ़ाइदो इहो आहे की स्माटफोन हिते सभु शयूं तव्हां तव्हांखे अवेलेबिल आहिनि तव्हां बुकिंग करे था सघो पिया घर वेठे ई सभु शयूं घुराए था सघो पिया टिकेट बुक कराए था सघो पिया पंहिंजे एअरलाइन्स वग़ैरह जी चेकिंग वग़ैरह करे था सघो इहे सभु शयूं फ़ाइदो त आहिनि घणो आहे हिन शयुनि जो की घर वेठे असां सभु कुझु योगा ऐं इहे उहो ॾिसी था सघूं हर तरह जी पेमेंट करे था सघूं असांखे किते बि पेमेंट करणी आहे कुझु आहे घर वेठे बैंक जो सभु शयूं असां ऑनलाइन करे था सघूं पर ॿे तर्फ़ु ॾिठो वञे त असांखे हिन जा नुक़सान बि आहिनि कि कई दफ़ा हिननि शयुनि जो नुक़सान बि आहे हिकु त अख़ियूं ते बि ॾाढो असरु पए थो ॿियो कई दफ़ा ग़लतीअ सां यूपीआई वग़ैरह पेमेंट करण सां पैसा बि निकरी था वञनि पिया त इन ॻाल्हियुनि जो थोरा नुक़सान आहे की असांखे ये सभु शयूं जो बि नुक़सान ख़े की कॾहिं कहिं शइ में कोई ग़लती न थी वञे त कोई फ्रॉड न थी वञे असां सा बसि इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ई थोरो ध्यानु रखिणो पवंदो